गोंयान खाजगी विद्यालय खुबश्यो आसा आनी त्यो सगळ्या शहरान शहरांनी आणी गांवान गांवान जाल्ल्यो आसा आनी भुरग्यांनी येवपाक वसपाक बरें पडटा तितल्याक लागीं पडटा तशीं भुरगीं आपल्याक एडमिशन घेता तितून आनी तितून कशीं शिकवण बीन खूब बरी आता आनी टिचऱ्यो बऱ्यो भायल्यो भायल्यो बीन हाडून म्हणजे बरे कॉलिफायड टिचरी हाडून एम्प्लॉयड केल्ले आसता तितून मागीर तितून एक्विप्मँट्स बरे बरे आसता म्हणजे प्रॅक्टिकल बीन करपा तुमकां अशें भुरग्यांनी बरें पडटा मागीर तितून इन्फ्रास्ट्रक्चर इमारत्यो बीन खूब बऱ्यो बऱ्यो आसता कॉम्पिटर बीन बरे आसता मागीर तितून किदें तितकें श्ट्रिक्ट अशें आसना किदें पूण तरी सुद्दां भुरगे खूब शिकता आनी एक हें एक कम्पॅर करीत आमी अशें जशें की पब्लीक एजुकेशना वांगडा जशें की नेवी स्कूल बीन आसा तशें जशें की आमच्या गोंयान केंद्र विद्यालय म्हूण आसा तशीं भायरचे कोण ट्रान्सफर ई करून हांगा कामाक बीन येयल्ले आसता नेवीचे नाल्या आर्मीचे बीन लोक तेंचीत भुरगीं चडशीं तितून वयता पूण तितून कशें इवन आमचीं भुरगीं चड वयता जाल्यार त्या तेंचें कशें मातशें स्ट्रिक्ट आसता खूब तेंची शिकवण मातशी तेंच्या हितून कशी आता जशें की नेवीनूत वसपाचें आर्मीन वसपाचें त्या हितून कशी तेंच्या त्या डिरॅक्शनान तांची श् शिकवण जाल्ली आसता सो तेतून एक तेंकां एडवांटेज आसा किद्या तीं तांकां शिवर शॉट हें आसता म्हणजे अशें त् तांकां त्यात फिल्डान वसपाचें आसा सो तेतून ते जाय तशें करता आनी